दिक्खो जी गल्ल एह् ऐ भाई गौरमैंट कोला असें कोई फायदा अजें तक्कर ते थ्होा नेंई ना थ्होआ दा अस चाह्न्ने आं अगर कोई लोन बी दित्ता जा ते लोन ई किस्म दा होऐ कि सस्ता होऐ बगैर सूद दै होऐ ताकि अस उसी इस्तेमाल करचै अपनी खेती बाड़ी च आह्ल्ला किस्म दे बीऽ लैने च खाद सस्ता लैने च बुआही बी असें ई सस्ती पवै एह्दे कोला बगैरा अच्छे किस्म दे बीऽ चाही दे असेंई जियां गंदम दा सब्जियें दे होर दालें दे बीऽ बी चाही दे तेले आह्ले बी बीऽ चाही दे बाकी एह्दे बास्तै गौरमैंट नै चाही दा सवसीडी देऐ असेंगी सस्ते दामें पर खाद देऐ बीऽ बी सस्ते दामें पर देऐ बाकी जेह्ड़ी साढ़ी पैदाबार ऐ जियां अस सब्जी लान्ने आं आलू लानेे आं गोभी लान्ने आं कड़म लान्ने आं ओह्दा मार्केट च कोई भाह् नेंई असेंगी मतलव ऐ कि जिन्ना हारा खर्चा औंदा ओह्कड़े पैसे बी नी पूरे होंदे केंई बारी अस अपनी फसल जियां आलू पिछलै साल बी असै बोआई ओड़े हे क्योंकि ओह्दा मार्केट च जम्मू लेने आं ते उत्थें कोई छे रपे किलो बिकदे ते छे रपे कन्नै इत्थें मजदूर जेह्ड़ा बोरी भरने आह्ला ऐ पुट्टने आह्ला ऐ फ्ही ओह् मंडी पज़ाने आह्ला ऐ ट्रैक्टर दा कराया उत्थें तोआरना फिर आड़ती गी बी देनी आड़त मतलव असें ते ओह्दै चा सगों घरा पैसे पाने पौंदे न एह् हाल ऐ साढ़ी सब्जी दी इ'यै कड़म दा इयै हाल गोभी दा दुऐ पास्सै आई जाओ कनक कनक दा जेह्ड़ा गौरमैंट भा कढदी ऐ उनैं गौरमैंट नै पिछलै साल इक्की सौ रक्खे दा हा मगर इत्थें कोई गौरमैंट लैंदी त् है नी कनक मजबूर होइयै असैं बपारियें गी देनी पौंदी ऐ बपारी अपनी मर्जी कन्नै तोलदे नै उनै बिजली आह्ले कंडे रक्खे दे नै बोजे च रमोट पाए दा होंदा ऐ दस दस किलो तोड़ा लोकें कोला बद्ध लेई जंदा ऐ ओह् बपारी फिर अस आपूं जे कंडे पर लेचै कुसै मजदूरे गी लानै पौंदा बोरियां भरने गी तोलने गी चकाने गी उत्थें बी ओह् मनमानी दा रेट लांदे नै गौरमैंट दा भा इक्की सौ ऐ ओह् असें कोई दो सौ रपेआ घट्ट गै दिंदे जेह्दै चा सौ दऊं सौ रपेआ साढ़ा कराया लग्गी जंदा उत्थें पजाने दा जे घर दिन्नेआं उसी ते ओह् कंडा बद्द तोलदा जिमिदार बास्तै बहुत मुश्कल ऐ गौरमैंट गी अस इयै अर्ज करने आं के मुंजी गंदम जां मक्की जेह्ड़ी मतलव ऐ अस साढ़ै कोल पैदाबार होंदी ऐ ओह् कोई उसी अच्छे भा कन्नै खरीदने दा बंदोबस्त कीता जा जां गौरमैंट चुक्कै जां बपारियें पर सख्ती कीती जा कि उस अच्छा भा लान एह्दे इलावा होर बी जेह्ड़ियां जिमिदारें दियां स्हूलतां नै जिमिदारें दे कर्जे इत्थें गरीबैं लोकें गी कर्जा थ्होंदा कुसै नी जिमीदार जिमीदार आना करदे रौंह्दे न ते बैंक आह्ले कदैं एह्कड़ी फारमल्टी फलानी नकल लेआओ जमीना दी फलानी गरदौरी लेआओ जी ऐंतकाल दी कापूी लेआओ जी अज्ज सारा कम्म डिज़टल होए दा दरखास्त अज्ज देओ पंदरें बाह्रें दिनैं बाद कापी थ्होंदी ऐ केंई केंई दिन पटवारी नी लभदा ऐ भाई तसीलदार खुद छप्पे दा रौंह्दा ऐ मतलव ऐ कदैं शामी त्रै बज़े औंदा ऐ कदैं बडलै जारां बज़े औंदा ते उसलै निकली जंदे अपनै मीटिगैं पर पटवारी मीटिगैं पर मतलव ऐ जिमीदारें दी इन्नी खज्जल खराबी ऐ साढ़े जम्मू कश्मीर बिच्च के कोई कम्म होंदा गै नी ऐ इह्दे एलावा होर जेह्ड़ियां स्हूलतां नै जिमीदारें बास्तै अच्छे किस्म दे पौधे दित्ते जान बागबानी बास्तै असैं दिक्खेआ इद्धर साढ़ै इलाके च अमरूद होंदा ऐ जां लीची होंदी ऐ अमरूद दे बूह्टे में अपने बगीचे च लोआए न और उनेंगी जिसलै फल देने दे काबल होंदा ते उनेंगी लुड़ी पेई जंदी ऐ हर साल बरसांती बड़ी उनेंगी लुड़ी पौंदी ऐ फल बड़ा अच्छा पौंदा मुट्टा मगर लुड़ी दा इस बागबानी दा जेह्ड़ा मैहकमां ऐ कोई इलाज ना छड़ा आखदे नै बूह्टे गी चूना करो ते जो करो चे बो करो मगर असें कोई समझ ना औंदा ऐ भाई पूरे ग्रांऽ च गै इयै हाल ऐ एह् लोकें दी जेह्ड़ी पैदाबार ऐ फसल बागबानी दी ओ लुड़ियां गै पेदियां रौंह्दियां नै बाकी आमले दे बूह्टे लाए दे नै नर्सरी चा बूह्टे आंदे नै बूह्टे जोआन बी होए दे नै ओह् फलदे गै नी हैन चार चार छे छे साल दे बूह्टे होई गे नै जोआन होए दे नै कोई फल नी उनेंगी इह्दे इलावा अम्ब दा बूह्टा दिक्खो साढ़ै अम्ब ते लगदा गैनी ऐ भाई व उच्ची जगा करियै हैल शैल पाईयै लाया बी जा उसी बी बड़ा घट्ट फल पौंदा इयां गुच्छेदार गुच्छे गुच्छे होई जंदा मैह्कमें दी तरफ दा असें केंई बारी आखेआ के एह्दा कोई इलाज़ लप्पा करो कक्ख सुनवाई नी ऐ बागबानी दा कोई सफ्तर गै नी लब्भदा कुतै असेंगी इयां ऐग्रीकलच्र दे माहीरें कोला अस पुछदे रौह्ने आं बाकी गंदम गी घा मार बिच्च घाह् बूट पौंदा ऐ उह्दे मारने बास्तै अस दवाई तुप्पदे रौह्ने आं दवाई सारी नकली अवा दी ऐ दवाई दा इस्तेमाल बी करने आं पैसे बी खर्चे होंदे दवाई पर शिड़कनै बास्तै छिड़कने आह्ले गी बी मजदूरी देनी पौंदी मगर असैं दिक्खेआ कि ओह् घा मारदा नी ऐ भाई जेह्ड़ी मतलव ऐ सीटी च घा ऐ ओह् ते मरदा गै नी ऐ सारी नकली दवा अवा दी ऐ एह्दै इलावा उब्बन बी फसल दै बिच्च होंदी ऐ उब्बन दा बी कोई स्हेई इलाज़ नी ऐ भाई गौरमैंट नकला दवा भेजा दी ऐ गौरमैंट दा कोई कंट्रोल नी माहीर जेह्ड़े ऐग्रीकलचर दे नै इयां नेंई दै बराबर नै उंदै कोल कोई दवाई नेंई कोई बंदोबस्त नेंई करी सकदे बीऐ बास्तै बी दरबदर होनै पौंदा किसाने गी टाईमें दा बीऽ थ्होंदा नी ऐ अज्ज माहें दी फसल ऐ लोक सोहे आह्ले मांह् रहाने नै अदे केंई केंई चक्कर लाए नै कुदै मांहें दा बीऽ नीं छ्होंदा इयां गै जिसलै खाद दी लोड़ होऐ जिसलै मूुजी दा सीज़न औना जिसलै असैं मुजी लानी ऐ उसलै ना डी ऐ पी लभदा ऐ नां जूरिया लब्भदा टाईम दा घाह् मार दवाई जेह्ड़ी होंदी ऐ ओह् बी नकली फिर ओह्दै बाद जिसलै अस गंदम दी बजाई करने आं गंदम दी बजाई दै बेल्लै बी जेह्ड़ा बीऽ चाही दा होऐ गंदम दा साढ़ै इध्दर नत्ती सताह्ट जां दूआ इक सौ शयासी बगैरा इस्तेमात करने आं अस ओह् बी टाईम दा नी थ्होंदा ऐ बाई लोक मतलव ऐ बलगी बलगी बलगी ते अपनै देस्सी बीऽ गै राहने पौंदा ओह्दै च गै मजबूर होई जंदे डाई हैल फिर उस्सै लै शार्टेज आई जंदी ऐ जे अवै बीऽ ते मतलव ऐ सौ सौ रपेआ तोड़ा ते पंजाह् पंजाह् रपेआ तोड़ा डीलर ब्लैक दिंदा जिमीदार बचैरा बोलदा ना ओह् शुकर करदा कि मिगी खाद दा तोड़ा थ्होई जा गौरमैंट गी अस चाह्ने आं कि